शेतातली येणावळ वाडयतलो जाल्यार आमकां जनावरांचो योग्य तरेन उपयोग करपाक येवपाक जाय जनावरां म्हळ्या गायो म्हशी हांच हांचे पासून जें मूत किंवां जें शेण मेळटा ताचो आमी शेता खातीर वापर करत जाल्यार जें रासायनीक खत आसा ताचो वापर न करता आमी बरें तरेचें उत्पादन घेवपाक शकतात आमकां जनावरांचो जितलो फायदो जाता तितलो आनी कसोच जायना जनावरां हीं जो कितें पालो पाचोळो जो कित कितें आसा तो खाता तो खाल्ल्यान तुमचो परिसर आसता तो निवळ उरता आनी जनावरांचो जें आमकां शेतांतलीं जीं कामां आसात जीं नांगरप किंवां मळणी अशीं हीं सगळीं कामां जनावरांच करतात बैलगाडी ओडप तें वजें कितें आमकां पीक जाता तें वोडपाचें हें सगळें काम जनावर करता त्यात प्रमाणें मुताचो आमकां ही एक औशदी म्हण झाडाचें मारत जाल्यार ती किटकां पासून बी अशें रक्षण जाता तेन्ना आमी जनावरांचो जाता तितलो उपयोग करून घेवपाक जाय